ओ जोंनि बारहावायाथ' आर गोदोनि समाव ओ जोबोद मोजांमोन ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां बिफां लाइफां दङमोन बिफां लाइफांजों बुंफबनायमोन दा बे बिफां लाइफांफोरखौ आथिखालाव नुनो मोनला आरो बेहाय गुबुन गुबुन रोखोमनि जिब जुनाद बा दाउमा दाउसा बा बेबायदिनो ओ सिगुनफोर बायदिफोरा बेहाय थायोमोन दा बे सिगुन सिलाफोरखौ जोङो नुनो मोनला बियो लासै लासैनो गोमा लांबाय दा बेफोरो जोंनि सिगांनि समाव दंमोन आरो दा बेबायदिनो आथिखालाव जोंनि ओनसोलाव गारि मथरनि अनजिमायाबो बांबोबाय आरो बेबायदिनो ओ जोंनि जि आबहावा बे आबहावायाबो लासै लासै गुबुंले गुबुंले जानो हमबोगौ दा बेनिखायनो जानो हागौ ओ बैफोर माखासे जिब जुनारफ्रा जोंनि ओनसोलनिफ्राय गोमा लांनो हमदों दा आरो जोंनि ओनसोलनि जे न' बां लुनाय बेफोर सिगाङाव थुरिजोंनो लुयोमोन आ थोरिनि न'मोन औवानि न'मोन आरो बेनिखायनो जोंनियाव बेबायदि बांद्राय आबहावाया गुदुं नङामोन नाथाय आथिखालाव जोंनि ओनसोलावबो गोबां न' बाङा थिंनि जानायलाय आथिखालाव बिदुंनि अनजिमाया एसे बांबोनो हमदों ओ दा बिफोरनो जोंनि ओनसोलाव ओ गुबैयै सोलायनाय दा बे सोलायनाया ओ जोंनि नुबोनायाव ओ जोंनि सुबुं अनजिमायाबो सिगां समाव जोबोद खममोन गामि दरसेयाव फ्राय ओ थामजि थामजिबासो न'खरल' थायोमोन आथिखालाव नाथाय बे सुबुं अनजिमायाबो बांबोबाय ओ आथिखालाव मोनफ्रोमबो गामियाव फ्राय जौसे बा जौसेनि बारा बेबायदि जों अनजिमा बांबोनायखौ नुनो मोनदों ओंखायनो बेफोरनि जाहोनावनो जानो हागौ जोंनि जि मिथिंगायारि आबाहावा बियो लासैनो एसे गारजि जाबोदों आरो जोंनि जे आबाद मावनाय फोथार बे आबाद मावनाय फोथाराबो आथिखालाव गोबां खमायबोनायखौ जों नुदों नुनो मोनदों मानोना जोंनि ओ सुबुंफोरा आथिखालाव बे आबाद फोथारावनो माखासे सुबुंफ्रा न' बां लुनानै थाहैनायनि जाहोनाव जोंनि जे आबाद फोथार बे आबाद फोथारफोरा लासैनो गैया माबा खमाय लांदों आरो आरो बिनि जाहोनाव जोंनि जि जिउ खांनाय राहा बेहाय एसे एसेब्लाबो ओ जौगाखांबोनो हायाखै ओंखायनो बेफोरनो बे जोंनि सिगांनिफ्राय दासिम सोलायबोनाय माखासे जोंनि नुथाय